हेल्ल' औ औ आंनाव मैगङा माबा मुला दङ सिंसाब दङ दैनि माबा खुदुना दङ लाफा दङ आरो मैगं गोथांफोर दङ थारुनबो दङ बियो बिस थाखा फानो लाफाया मुथासेयाव आरो बिस थाखा फानो बिस औ मुलायाबो लाफायाबो एखे दाम आरो थारुनबो दङ थारुना थ्रिस थाखा दामाव फानो आंनाव माबाया मुलाया पन्सास मुथा दङ ओमफ्राय लाफाया सल्लिस मुथा दङ आरो लांजोबगोन नामा नोंलाय ए दङ आंनाव मैगङा बुरजायैनो दंलाबायथारो नांगौबा लांफैनो हागोन दङ दङ टमेट'आबो दङ टमेट'आ दङ थ्रिस केजिसो जागोन औ टमेट'नि दामा थ्रिस थाखा आधा केजियाव औ औ फारलाबा एसे खमनि हरगोन दे आङो मिलायनानै रायज्लायनानै हरगोन औ ए दङ मेल्ला दङ आंनावहाय मैगंफ्रा लांफैनो हागोन औ दे फैदो औ